हैलो अंजी कुन्न बोल्ला दा अच्छा अच्छा बोल्लो बच्चा केह् गल्ल बच्चा नमस्ते नमस्ते केह् आक्खानियां केह् आक्खा नी बच्चा बोल केह् रोग ऐ तूगी शरमा निं सना मिगी रोआ नी रोआ नी कैह्ली ऐ में ठीक करी देगा तुगी की रोआ नी ऐ तूं केह् गल्ल सना तू मिगी कियां होई कियां होई मतलब कुछ ऊट पटांग खाद्धे दा सच्च सना केह् खाद्धे दा सबैह्रे दा तू मोमो ते तेरे ठुड्ड लग्गै अग्ग ते सबैह्रे उट्ठियै मोमो खा नी ऐ ढंगै दी ढंगै दी चीज़ां खाया कर कोई सैल्ले फ्रूट खाया कर निं ऐं पैसे ते में लेइयै देगा तुगी ते आं एह् सब नेईं खा तू ते कल्ल मेरे क्लीनिक आ तू ते एह् सब टेस्ट कर चीज़ ऐ तुगी ना केह् आहो होई जाह्गी जेकर मेरे कोल आई ना ते ठीक होई जाह्गी एह् चल्ल ठीक ऐ कल्ल लब्भ मिगी तू ठीक ऐ एह् ठीक ऐ